सिंधी पहाका नींगर बि नंढी जुमा बि घणा कर्ज़ मर्ज़ थींदो आहे हिकु तंदुरस्ती हज़ार नैमत ख़ीसो खाली चवे मां मुल्क जो वाली वॾो चवाइणु वॾो दुखु पाइणु गीदड़ दराख़ न पुॼे आखे थो खटा आहिनि अॻे ई वेठी हुई रुठी मथां आयसि पेको माण्हू ॼटि पढ़ियो अलाहो अढ़ियो कीन जो कुनो कॾहिं न चाढ़ ॿारु चुरियो घरु घरु फुरियो ॿारु मुछ जो वार जेॾा वराइसि वरे बुख में बसरु मिठो वंडि विरहाए सुखु पाए जेॾा ॾिसे मखण टेरी ओॾा जे फेरी अनु त ईमानु न त मन बेईमानु ॾे मथां पर कंहिंजे हथां पंहिंजो घरु गुरुअ जो दरु धोबीअ जो कुतो घर जो न घाट जो कूंए लधी हेड घणी चए आऊं बि पसारी उस्ताद जी मार ॿार जी सवार कारो विहे कमिरे में रंगु न मटाए आदत ज़रूरु मटाए लिखे ललू वाचे ख़ुदा लभे लूणकु बि न सत मरीज हिते नाव चढ़ियो वापारी खटियो खाए नाव चढ़ियो चोर आई खाए